हाँ जी मैम कहाँ से बोल रहे हैं नमस्ते मैम बोलिए हाँ मैम लेना तो था मुझे डबल डोर फ्रिज़ लेना था मेरा रिक्वायर्मेंट हो गया फ्रिज हाँ डबल डोर चाहिए जी क्या ऑफर में क्या है आपके यहाँ

जी

आज

अच्छा मैडम कहाँ है मैडम आपका एड एड्रेस कहाँ है मैडम आपका ये

अच्छा अच्छा महानंदा नगर में है तो मैं आ के आपको कॉल करके वहाँ पर मिलती हूँ आपसे और फ्रीज़ में हाँ मैम फ्रीज़ में बताइए और क्या क्वालिटी है फ्रीज़ में जी

आलू प्याज रखने की व्यवस्था है उसमें अलग से जनरली जैसे हम आलू प्याज वहाँ रखते हैं तो क्या हम फ्रीज़ में उसको स्टोर कर सकते हैं ऐसी व्यवस्था है कुछ उसमें

अच्छा अच्छा और क्या प्राइज बताया था मैम आपने पच्चीस जिसमें चार हजार आप लेस बता रहे जी अच्छा अच्छा मैम ठीक ओके मैडम मैं मिलती हूँ आपसे आ जी जी ओके मैं मिलती हूँ मैं आपको कॉल लगाती हूँ ओके मैम थैंक यू